बोलिए अच्छा अच्छा देखिए गाँव में घूमने कि तो जगह बहुत है आप जज्वार गाँव में आएँ हैं तो सब जगह घूमने वाली है जज्वार आइए डीहबार स्थान में यहाँ मैया दुर्गा की प्रतिमा है डीहबार बाबा का स्थान है भोले बाबा का मंदिर है विष्णु भगवान का मंदिर है गाँव में आप दस किलोमिट्र दो किलोमीटर उत्तर चले जाइए तो वहाँ भी भोले बाबा के मंदिर मिलेगा हनुमान जी का मंदिर मिलेगा पूर्व चलिए घूमने के लिए तो पूर्व हनुमान जी का मंदिर मिलेगा मुजफ़्फ़रपुर डिस्टिक में मुजफ़्फ़रपुर चले चलिए तो मुजफ़्फ़रपुर में आपको घरीबनाथ का मंदिर के दर्शन करवाएँगे फिर वहाँ से चलिए तो घूमने के लिए तो फिर वो आपको वहाँ से मुजफ़्फ़रपुर से घूमा कर के लाएँगे आप कुछ साथ ही चालीस किलोमीटर दूरी पर पैंतालीस किलोमीटर दूरी पर वहाँ से बैक में आप आ जाइए यहाँ पर माँ चमुंडा मैया के दर्शन कीजिए फिर वहाँ से दर्शन माँ चमुंडा मैया का दर्शन करने के बाद में फिर आपकी इच्छा होगी तो दरभंगा चलिए श्यामा माई का दर्शन कीजिए श्यामा माई के दर्शन करने के बाद में इच्छा हो तो चलिए जो है सो मतलब सीतामढ़ी जानकी मंदिर का दर्शन कीजिए वहाँ से चलिए पुनौरा धाम चलिए पुनौरा धाम का दर्शन कीजिए जहाँ ये सीताममढ़ी में आ जाएग आ जाएगा आपको घूमने के लिए आप आएँ हैं तो घुमा देंगे आपको सारी जगह हाँ गाँव में गाँव में मंदिर है दुर्गा जी का बहुत भब्य मंदिर है यहाँ जलती चिता के बीच में पूजा होता है मैया दुर्गा का चिता जलती रहती है उसी चिता के भस्म से ही मतलब यहाँ पर पूजा होती है मैया का बहुत अच्छ हाँ बहुत अच्छा बोलिए बोलिए हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ यहाँ बहुत सुंदर यहाँ सीन रहता है सुबह शाम बाहर से आए हुए मद्रास से आए हुए पंडित जी यहाँ पूजन हवन करते हैं मैया की पूजा अर्चना करते हैं डीहबार बाबा की पूजा करते हैं ग्रामीण लोग सारा दिन डीहबार बाबा के स्थान में आ कर के अपना अपना मत्था टेकते हैं कुछ मन्नतें माँगते हैं दूर दूर से आते हैं दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं आइए वहाँ का दर्शन कीजिए बहुत सुंदर दृश्य है वहाँ बग़ल में कॉलेज भी है कॉलेज भी देख लीजिएगा राम जानकी महा विश्व विद्यालय कॉलेज है हाँ तो आइए घुमा देंगे आपको खाने में आप क्या क्या खाने में आप क्या क्या चीज़ पसंद करते हैं यहाँ बहुत सारे होटल हैँ वैष्णव होटल है जिसमें आपको बहुत सारा खाना मिलेगा रोटी मिलेगी नान मिलेगी पराठा मिलेगा साग सब्ज़ी जो खाना पसंद कीजिए मटर पनी मटर मटर पनीर शाही पनीर पनीर भुरजी पनीर माने पनीर मटर मसाला शाही पनीर खोया पनीर आलू गोभी बैंगन अदौरी जो आप खाइए हाँ खालें